हैल्लो असें तरपाल खरीदना ऐ हां जी असैं ओह् बकरियां रक्खियां उं'दे ओह्दे उप्पर पाना असें कुल्ला ठीक देई ओड़ो मेडियम चल ठीक ऐ मैहंगा होना असैं जेह्ड़ियां बकरियां रक्खियां भाएं मैहंगा होऐ सस्ता हो ओह् ते असै खरीदना गै खरीदना हां बन दा कोई दस फुट हारा हां चलो बद्ध बी चलग ठीक ऐ देना तुसें ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ